मेरे अनुसार हमें हिंदी भाषा को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे निजी स्तर पर या सरकारी गैर सरकारी स्तर पर स्कूल में महाविद्यालय में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के लिए नई राह बनाई है जैसे हम हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए शब्दकोष या भाषा सीखने के लिए एप्स का विकास कर सकते हैं जिससे लोगों को हिंदी भाषा सीखने में सहूलियत हो भाषा के संरक्षण के लिए हमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो हिंदी के लेखक को और कलाकारों के लिए पुरुस्कार और अनुदान के माध्यम से हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए हिंदी भाषा नीति विकास करें जो हिंदी संरक्षण और प्रचार की चुनौतियाँ का समाधान कर सके हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी में ऐसा आविष्कार करें कि दूसरे भाषा का हिंदी में अनुवाद हो विभिन्न विदेशी भाषाओं का हिंदी में अनुवाद हो जिससे हम बाहरी तत्वों को जान सके हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि अधिकांश भारतीय हिंदी भाषा बोलते हैं